जी मां मिस्टर पियुश सां ॻाल्हाए थी सघां अछा वकील साहिबु मूंखे तव्हांजो नंबरु कंहिं ॾिनो आहे मूंखे एक्चुली मूंखे हिकु केस फाइल करणो आहे बस मां हिकु फ़्लेट वरितो हुयो जंहिंजो पजेशन मूंखे अञा ताईं मिलियो कान्हे ओलमोस्ट मुंहिंजो मॉस्ट ऑफ पेमेन्ट थी चुको आहे पर वकील पजेशन ॾियण जी शायदि असांजो पंटीह लखें जो हुयो असां लॻिभॻि अठावीह लख भरे चुका आहियूं जी असांखे चयो हुयाईं की बस ॿीं सालें में असांखे पजेशन ॾई छॾींदो त समुझो ॿ साल खां मथे थी विया आहिनि हाणे असांखे पजेशन ॾियण जो कोई नालो ई नथो वठे असांखे चयो हुयाईं की डिसेम्बर जी पहिरीं तारीख़ में मतलबु अठीं तारीख़ ताईं ॾेई छॾींदो जी हा सभु डॉक्यूंमेंट आहिनि असांखे बेंक जी बेंक में जंहिं बेंक में असां लॉन कराई हुई या असां जेकी असां डॉक्यूंमेंट ॾिना हुयासि हुनखे हू सभु डॉक्यूंमेंट असां वटि आहिनि इवनि असांखे हुन फ़्लेट जा काग़ज़ात बि आहिनि मुंहिंजो रोशनी भट असां हितां प्रितम एंड सन्स बिल्डर जे

अछा

अछा इएं त उहे पंज छह ॼणा माना तव्हांजे ऑफ़िस में ई ईंदा पोइ किथे रहंदा आहिनि मतलबु कीअं थींदो

अछा त थोरो तव्हांखे लॻे थो की इन इहो केस एतिरो मज़बूत थींदो की असांखे असांजे फ़्लेट जो पजेशन मिली विंदो छाकाणि असां एक्चुली असांखे हाणे फ़्लेट में ट्रान्सफ़र थियणो आहे त थोरो इहो कमु केतिरे ताईं थींदो मतलबु तव्हां थोरी तसली ॾेई था सघो असांखे अछा ठीकु आहे त तव्हां मुंहिंजो केस त फाइल करे छॾियो ठीकु आहे केस मुंहिंजो फाइल करे छॾियो हींअर मतलबु फाइल ठाहे छॾियो मुंहिंजे केस जी हिनजे मथां करणो आहे जेको ऐं तव्हांखे हुनजे लाइ कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूंमेंट खपंदा त तव्हां मूंखे बुधाए छॾियो त मां उहे सभु रेडी रखां जी जी उहो सॼो हा उहे सभु स्टेटमेंट आहिनि मूं वटि जी जी जी हा हा बराबर हूअ सॼी फाइल आहे मूंखे सॼा बेंक जा स्टेटमेंट बि आहिनि मूं वटि सभु काग़ज़ात आहिनि मूं वटि त मां इहो तव्हांखे कॾहिं जमा कराए वञां अछा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ पाण मिलू था सुभाणे ठीकु आहे जी ॿुधायो पर सीटिंग त घणी सीटिंग करिणी पवंदी पाण खे अछा ठीकु आहे पाण मिलंदासि पोइ फ़ीस जे बारे में डिस्कस पर कंदासि ठीकु आहे पर तव्हां टेस्ट जी जी केस त मुंहिंजो फाइल करे छॾिजो

ऑके ठीकु आहे थेंक्यूं